असांखे समाज सेवा करणु खपे समाज जे लाइ कुझु सुठो सोचणु हुन जे लाइ अॻियां वधणु हिन सभिनिन में असांखे रुची हुअण ॾाढी त सुठी ॻाल्हि आहे असांजे हिते नंढा ॿार हुजनि त उन्हनि खे कंहिं शइ जी ज़रूरत केरनि हुननि जे लाइ प्लेग्राउंड जी ज़रूरत आहे या उन्हनि खे छा खपे उन्हनि खां पुछिजे उन जे बारे में अॻियां वधिजे उन्हनि जे लाइ गार्डन्स ठाहिराइ जनि त जीअं त ॿार खेॾण लाइ ॿाहिरि निकिरी सघनि किथे बैंचू रखणु खपनि त जीअं पाण में वॾा सिनीअर सिटीज़न्स थोरी देरि वेही हाल अहिवाल ओड़े सघनि असांखे पंहिंजे शहर में वण टिण या अहिड़ियूं सविधाऊं उपलब्ध करे ॾियण खपनि जंहिंसा त समाज जो भलो थिए असांखे अहिड़ा सेंटर्स ठाहिणु खपनि जंहिं में कुझु फैसिलीटीस रखणु खपनि जीअं त कंहिंखे दवा खपे या कंहिंखे काई तकलीफ़ आहे त उहे अची करे पंहिंजो इलाजु कराए वञनि अहिड़ी समाज सेवा रखणु खपे त उन्हनि खे जीअं सहूलियत थिए बुक्स विरिहाइणु खपनि जीअं त नंढनि ॿारनि खे पढ़ाई कर करण लाइ सहूलियत थिए उन्हनि खे ॿाहिरां घणो ख़र्चु करे न वठिणो पए उन्हनि खे सुखु मिले सुविधा मिले त जीअं उहे अॻियां खां अॻियां पढ़ी सघनि हुननि खे पढ़ाईअ में काई दिक़त अचे असांखे अहिड़ियूं शयूं ठाहिणु खपनि जीअं त पखियुनि जे लाइ अहिड़ो कुझु ठाहिणु खपे अची करे पखी पंहिंजे लाइ जूअर बाजरी खाई करे वञी सघनि अहिड़ी समाज सेवा करणु खपे की असांखे मटका रखण खपनि जीअं त कोई लंघदड़ माण्हू आहे उन खे प्यास थी लॻे त उहो अची हुतां पाणी पी वञे अहिड़ी क़िस्म जूं समाज सेवाऊं करणु खपनि जीअं त अॻिले खे बि सुखु मिले ऐं ॾाढी आसीसु करे उहो अहिड़े क़िस्म जूंं समाज सेवाऊं करणु खपनि जीअं त असांखे बि सुखु मिले ऐं साम्हूं वारे खे बि लॻे की इहो वाक़ई आसीस जे लाइक़ु आहे अहिड़े क़िस्म जूं समाज सेवाऊं असांखे करणु खपनि